हॅलो आं हॅलो हय हय सपना उलयतां टिच टिच आं सांग बरी आं आनी कित्याक लागून

ऑ ना येवंक हें कोवीड आयलें न्हय ताका लागून तुका एक आयकल्लें दिसता एशी हय हय हय आनी

आरे तुमी मास्सो भंय घालूं जाय आसलो तांकां आतां आमी आतां दोन दिसांनी येतलीं

आं

आं ना तें हय तेंच न्हय तें सांगलें की आनी तूं मास्सो तांकां आतां भंय घाल भुरग्यांक हांव येता ना ना हांव दोन दिसांनी येता आं च बरें आं आं हां बरें बरें